ہیلو سر جی سر راہل ٹریول سے بول رہے ہیں جی سر سر میں نے گاڑی بک کری تھی جی سر جی سر مجھے دلی سے علی گڑھ جانا ہے جی سر مجھے میری آئی ڈی ڈی ٹو یس سر یہ آئی ڈی بکنگ ہے ڈی ٹو جی سر آئی ڈی کا یہی تھا سر جی سر میں نے بڑی گاڑی بک کری ہے سیون سیٹر

جی سیون سیٹر جی سر بھیج دیجئے اور اس ٹائم سے بھیج دیجئے گا مجھے لمبا سفر ہے دلی سے علی گڑھ جانا ہے اگر میں لیٹ ہو گیا تو سر لوس ہو جائے گا بہت جی سر جی سر پچھلی بار کری تھی میں نے گاڑی بک مگر ڈرائیور آپ نے صحیح نہیں بھیجا تھا بڑا روڈلی بات کر رہا تھا وہ ڈرائیور جی سر ڈرائیور تھوڑا صحیح بھیج دیے گا

ہاں سر مجھے نہیں سر دو بجے نہیں لیٹ ہو جائے گا سر دو بجے تو سر ایک بجے گاڑی بھیج دیجئے آپ جی سر لمبا سفر ہے نا تھوڑا سیون سیٹر گاڑی بھیج دیے گا ٹائم لگے گا وہاں پہنچنے میں روڈ جام بھی مل سکتا ہے جی سر سر ڈرائیور تھوڑا ایسے ہی بھیجئے گا

ہاں سر بھیج دیے گا ایک بجے سر گاڑی بھیج دیے گا اگر میں لیٹ ہو گیا سر لوس ہو جائے گا بہت جی سر کر دیجئے آپ ہاں مجھے بتا دیجئے کب تک پہنچے گی میری گاڑی میں نے بک کر دی ہے کل ہی بک کری ہے

آئی ڈی بتائی ہے میں نے آپ کو بت مجھے آپ بتا دیجئے اچھا صاحب ٹھیک ہے اوکے سر تھینک یو سر